जी अच्छा ॿियो कुझु

भेण राइतो बि करिणे आहे

मिठी मिठी बूंदी हलदी मिठी बूंदी

जी जी हूं सी सीधो सभु अची वियो आहे हूं ठीकु आहे ठीकु आहे थी वेंदो जी ओके जी ओके